मध्य प्रदेश में सभी सभी प्रकार धर सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर उन्हीं के हिसाब से सभी अपने अपने उनके व्यन व्यंजन भी हैं लेकिन यहाँ कुछ व्यंजन ऐसे है जो जिन्हें लोग बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं और वह आसानी से मिल भी जाते हैं किसी भी होटल पर या किसी भोजनालय में ढाबे पर मिल जाते हैं और इनको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है जैसे श्रीखंड है जलेबी है दाल वाफला है और खोया खोया मिठाई है गुलाब जामुन है रबड़ी है बहुत सारी जैसी फेमस डिश है जो मध्य प्रदेश में काफी मतलब इसे लोग पसंद करते हैं जो बाहर से आते हैं उन्हें भी यह बहुत पसंद आता है इसलिए वह भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और इसकी खपत भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सी मतलब अधिकतर लोग इसको पसंद करते हैं और एक यहाँ की कॉमन डिश है इसलिए यह कहीं भी पर्यटकों को भी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है और कहीं से भी वह अपने खरीद सकते हैं और आसानी से इसका स्वाद ले सकते हैं इस